حال ہی میں میں نے فلپ کارٹ پر سیل لگا ہُوا تھا وہاں سے ایک شرٹ آڈر کی تھی شرٹ ڈیلیور ہوئی مگر اُس کی پیکیجنگ بہت ہی خراب تھی میں نے شرٹ کو پہن کر ٹرائی کیا شرٹ کا کپڑا جیسا تصویر میں بتایا گیا تھا اور جیسی اُس کی اسٹار ریٹنگ تھی اُس حساب کا کپڑا بالکل بھی نہیں ہے شرٹ کا سائز بھی تھوڑا چھوٹا ہے کلر وغیرہ بھی اچھے نہیں ہیں اور کپڑے کی کوالیٹی بالکل ٹھیک نہیں ہے شرٹ کی سیلائی اچھی نہیں ہے اور شرٹ کی لمبائی بھی کم ہے اور دُھلائی کے بعد شرٹ کا سائز اور چھوٹا ہو گیا ہے